जोङो दा खेथि बाथिया जादों मैगं थाइगं माइ जोङो खेथि मावो आरो जोङो बे खेथि मावनानैसो जोङो मैगं थाइगं जायो आरो बेनिफ्राय बेवहायबो जोंनो मोसौ मैसो बायदिसिना नांगौ आबाद मावनो नांगोलजों एवनांगौब्ला जोंहा मोसौ मैसो नङाब्लाथ' उफाय गैया जोङो मोसौ मैसो गैयाब्ला बे दब्लायसे हाखौ फेरलेबसे हाखौ जोङो पावार टिलार होथावा ट्रेक्ट'र होथावा ट्रेक्ट'र होथावा बेबायदि जानानै सोरबा खदालजोंसो जावग्लिला बायनानै माबा मैगं थाइगं फोनानै जायो खस्त' मस्त'नो होनब्लाबो जोङो मैगं थाइगङाबो दानि दामाव जों सानफ्रोमबो बायनानै जानायनि खोथा दं दा बेवहाय दाम बाराबा जोंहा इसे न'खराव थाखा गैया फैसा गैया हिसाबै जोङो एखनबा जों संख्रि बानलुजोंनो जानानै थानांगौ दा नंखायनो जोङो मैगं थाइगंखौ नांथारगौ मावनानै जानो बेवहायबो जोङो हासार नङाबा जाला हिसाबै जोङो जायनाव मोसौ गैया बेफोरो इउरिया हासार एरैनो सारलाबायनानै मैगं थाइगं फोयो दा बेखौ जानानैब्लाबो मानसिया हासारनि खेथिखौ जानानै मानसिनाव बेमार जायो बे बेमारा मानसिनावल' नङा बेवहाय जोंनि खेथि बोखांना होग्रा मोसौ मैसो बे हासार होनायनि गांसोखौ जायोब्ला बे मोसौ मैसोनावबो हाबो आरो दानि माबायावथ' नाफोरावबो फख्रिफोरावबो हासार होयो बेफोरबो मानसिनाव हाबो जोङो बे हासार होनानैसो नाखौ फेदेरो फोलावो फख्रिनि नाफोरखौ दा जोङो बेखौनो आरो जोंनो होयो जोंनो जानांगौ जाहैयो ओरैनो थाखा फैसा बुथुमनोब्ला हासार होनानै फेदेरनांगौ आरो जानायब्ला जोंहा खति दङ बेवहायनो जोङो दानि बेमारफोरा अनेक बेमार जायो केन्सार बायदिसिना लेबार गेसट्रिक बायदिसिना माबा माबि किदनि माबानायनो मानायनो बेफोरावनो जोङो थायफइड जाबाय मेलेरिया माबा दानि बेमार गोदान गोदानफोरा बे जानाय लोंनाय बायदिसिनाफोरजोंनो जोङो बेमारखौ साबफानाय बादि मोनबाथाय बे मोसौ मैसोफोराबो जाहाथे बे गांसोखौ जाबाय थायोब्ला बेमार जानानै जोङो खेथिखौ बे मोसौ मैसोआ बेमार जानानै एवनो हायाब्ला जोंनि खेथियाबो डाउन जायो मावनो मोनाब्ला मोसौ मैसो गैयाब्ला बोरमा अमाफोर गैयाब्ला बोरमा अमा दङब्ला जोंहा इसे एनै फाननानै थाखा फैसा मोननानै जोङो जानो हायो बेफोरबो गैयाब्ला बेफोर बै बेमाराव थैयोब्ला दा नंखायनो जोङो गोबोर हासार सारा जोङो सोरखारनि हासार होनानै मैगं थाइगंखौ जायोबा जों बेमार जायो होननानै जों मिथिबाय आरो दानि जुगावथ' माबा गांसो थैग्रा फाथोफोराव ओरैनो फोरला बायनानै होयो बेफोरजोंनो एवनाङा मानाङा होनो बे हासारजों माबा मुलिजों बेखौ फोना होबाय ओरैनो सारलाबायनानै बेगरखौ सारलाबायना होबाय दा बेखौ रज'योब्ला माने गांसोआबो रज'नो हाला आरो खेथि बाथिफोराव होयोब्ला जों जाग्रा मैगंफ्राव होयोब्ला बेफोरनि बिजानुवा मानसिफोरनाव थांबाय बे मानसिया बे बेमारा बेवहायनो जायो आरो दा मानसिफोरा होनो हालेवनाया हालेवनाङा ओरैनो बे मुलिखौ होनानै सारलाबायबानो जायो खिन्तु बे थिन फित सारि फित खालामनानै मुलिया बेवहाय जुदि ओरैनो सारनानै मैगं थाइगं जायोब्ला बे रसाथ' मैगं थाइगं थागोन दा नंखायनो बे मैगं थाइगंखौ जायोब्ला मानसिना बे बेमारा जायो हाग्रायानो थैनो हादोंब्ला हानि मालानो होनबाथ' जोंनि जिउआथ' मा जिउ जेबो नङा दा नंखायनो जोङो सिन्था खालामब्लाबो हायाखै दानि मानसिफ्रा बेमार आजार बाराद्राय जादों होननाया बे जानाय लोंनायजोंनो जादों जानाय लोंनायजोंनो जोंनि बेमारफ्रा गेस्ट्रिक लिभार गासैबो उदैनि कमप्लेन सोरबा केन्सार जाबाय सोरबा माबा बायदिसिना बेमार जाबाय दा नंखायनो सोरखारा बे मुलिखौ बे माबा फानाबालानो दोनोब्लाबो मोजां जागौमोन बेबायदि जोङो मोनो आरो दा जोङो बेराफारसे मोजां बेराफारसे गाज्रि दा जोंनो मुलिखौ सारो माइ खेथियाव जोङो एम्फौ एनलानि बै एम्फौ एनलानि माइ खेथियाव जों सारोब्ला बै बिजानुआनो माइयाव हाबनानै थागोन बेवहायनो माइरंआवबो थागोन बे माइरंखौनो जोङो संनानै जायो आरो जोङो दा सेन्ट्रेलनि माइरं फैयो बेफोरखौ सोरबा सुवाबालानो ओरैनो खेबसे खेबनै सुनानै बेखौ संनानै जायो किन्तु बेफोरो पाउडारसो मेडिसिन होनानैसो बे माइरंखौ दोनो एम्फौ अरनो हायैनि खुन जुगनि माइरं दा बेफोरखौ लाबोनानै जोंनो जाहोयो लोंहोयो दा बेवहायनो जोंनि माबा मानसिनि देहाया दुर्बलबो जायो सोरबा माबाबो जायो खियोबो गोबायोबो दा बे बेफोरबायदिखौ मोनजायोब्लानो जोङो बेमार आजारा बेवहायनो जायो आरो आरो